मुझे भारतीय फ्लिम और संगीत मुझे बहुत अच्छा लगता है मुझे मतलब ये बहुत अच्छा लगता है उनके गाने उनकी फ्लिम बनाने के तरीक़ा वो सब मझे बहुत अच्छा लगता है और मैं ज़्यादा से ज़्यादा मैं फ्लिम नहीं देखती हूँ मैं ज़्यादा संगीत जो होता है मैं वो सुन लेती हूँ और जो फ्लिम की जो कुछ कुछ मतलब स्टोरीज़ होती है ना मैं वो मतलब देख लेती हूँ और फ्लिम मैं ज़्यादा देखती नहीं हूँ और पसंद है लेकिन समय ना होने की वजह से मैं देख नहीं पाती हूँ और अगर में आक्टर की बात बताऊँ तो मुझे आक्टर में जो आमिर ख़ान मुझे बहुत अच्छे लगते हैं क्यों क्योंकि तारे ज़मीन पर में जो फ्लिम तारे ज़मीन पर एक फ्लिम जो थी वो मुझे उनकी बहुत अच्छी लगी मतलब वो कैसे आया मतलब कला वहाँ पर की है ना ओ वो बहुत अच्छी वाली है और वो फ्लिम भी एक अच्छा मेसेज दुनिया को दे रही है कैसे एक बच्चे कैसे पढ़ेंगे क्या है वो फ्लिम मेरे बहुत अच्छे मुझे लगती है और मेरे सबसे पसंदीदा फिल्म में से वो एक है और वो बच्चा भी बहुत ज़्यादा अच्छा मतलब वहाँ पर एक्टिंग की है और गाने सुनने के लिए में ज़्यादा तर की गाने किसी फ्लिम की तो ऐसी नहीं है मैं ज़्यादा तर के गाने जो अरिजित सिंह होता हसी जो दर्शन रावेल हो गेए और और बहुत सारे जो पुराने वाले जो गाने बनाते हैं उनका भी मुझे गाना सुनना बहुत अच्छा लगता था और अभी भी लगता है लेकिन अरिजित सिंह के जो गाने है वो तो क्या बोलूँ वो तो एक दिल के जैसी है मतलब उनके गाने में वो इतना ज़्यादा जो फिलिंग वो भर देते हैं वो बहुत अच्छा लगता है मतलब सुनने से तुम को शांति मिल जाएगी अगर तुम्हारा मन कोइ दुख है तो ये इतना अच्छा लग रहा मतलब उनका गाना सुन लो आप का मन ठिक हो जाएगा जो दुख है वो सुख हो जाएगा जो सुख है वो दुख हो जाएगा ऐसी वाली अगर आप की अगर आप एक सैड वाले सॉन्ग को सुन लीजिए आप के जीवन में कोइ दुख नहीं होगा आप को रोना नहीं मतलब रोने के लिए वो करना पड़ता है मतलब जो सॉन्ग जो होता है ना जो गीत वो सुनेंगे तो आप को रोना आ जाएगा ये वो ऐसे वो गाते हैं तो वो मेरे सबसे अच्छे पसंदीदा गायकों में से वो भी मेरे बहुत अच्छे वो ब वो मतलब गाते हैं और उनको बहुत ज़्यादा लोग पसंद करते हैं मैं अकेली नहीं हूँ उनको बहुत सारे लोग पसंद करते हैं उनकी अवाज़ में मतलब क्या तो कुछ है लता मागेश्कर मुझे बहुत अच्छी लगती थे और ये उनके बाद ये मुझे बहुत अच्छे लग रहें हैं